क्वेच्शन ऐ कि व्हाट डू यू डू स्टे मोटिवेटेड एंड फोक्सड फॉर राइटिंग मोटिवेशन ते फोक्स दी जेल्लै गल्ल ऐ ते मोटिवेशन दी ते सारें कोला बड्डी मेरी एह् बजह् ऐ कि मिगी लिखने दा शौक ऐ जिस इंसान गी लिखने दा शौक होऐ ओह्दी ओह् अपनी मोटिवेशन गै ऐ ओह्दे अन्दर उसी एक्सटर्नल बाह्रा कोई मोटिवेशन दी जरूरत ऐ निं क्योंकि ओह् अन्दरा दा गै इ'न्ना ओह्दा शौक गै ऐ कि ओह् बैठिये लिखे होर जेह्ड़ा लिखने दा मेरा इ'यां मनन्ना ऐ कि जेह्ड़ा बंदा लिखने दा शौक रखदा ऐ ओह् इक कल्ली जगह् एकांत जगह् च बैठिये ते अपना लिखना पसंद करदा ऐ लिखने लेई में डायरी ते जर्नल्स दी गल्ल ऐ लिखने लेई में इक पर्सनल डायरी रक्खी दी होंदी ऐ जेह्दे च में रोज़ दी अपनी दिनचर्या लिखनी होनी आं मिगी पसंद ऐ लिखना कि अज्ज मेरे कन्नै अज्ज कुछ नमां होया जां में कुछ नमां सिक्खेआ जि'यां कि में कॉलेज च पढ़ानी आं बच्चें गी केईं बारी इ'यां होंदा ऐ कि असें बच्चें कोला दा कुछ सिक्खने आं केईं बारी इ'यां होंदा कि अस आपूं पढ़ांदे पढ़ांदे कुछ ऐसा वाक्य जां ऐसी चीज़ बोली ओड़ने जेह्दे बाद च अस आपूं अपने पर आश्चार्यचकित होई जन्ने कि असें इ'यां बोली सकदे आं इस लेवल दा बोली सकदे आं इस तरीके दा बोली सकदे हां ते एह् सारी नमीं नमीं चीज़ां जेह्ड़ियां होंदियां साढ़ा जेह्ड़े इक जेह्ड़े साढ़े सिक्खने ते असूल होई जंदे एह् सब जेह्ड़ा बी सिक्खे दा होंदा ऐ एह् में इस डायरी च लिखना जरूर पसंद करदी आं क्योंकि जेल्लै ओह् लिखी दी डायरी इक साल पंज साल दे बाद च पढ़ो ना ते ओह् अपना ओह् इक नमां गै इक एक्सपीरियंस बनी जंदा ओह् उसी जेल्लै पढ़ो ते अपने बारे च बी पता चलदा होर अपनी इक अपने तरीके दा पता चलदा कि अस इस एज च पर्टिकुलर टाइम च पर्टिकुलर जगह् च इक इक इक किस्म दा असें चीजां सिक्खा दे हे कि किस किस्म दी चीजां न अस करा दे हे एह् जेह्ड़ियां चीजां न एह् काफी अपने आप च इक होर मोटिवेशन प्रोवाइड करी ओड़दियां जेह्दी बजह् कन्नै अस होर जादा लिखने च आई जन्ने अगर लैंग्वेज दी गल्ल ऐ कि में किस लैंग्वेज च लिखदी आं ते में इंग्लिश च बी लिखदी आं में हिन्दी च बी लिखदी आं ते होर डोगरी मेरी मात्तर भाशा ऐ ते में डोगरी च बी लिखनां पसंद करदी आं में अजें तक कुछ ऐसा ट्रांसलेट कीता निं ऐ जो बी में लिखेआ में इक रिसर्च स्कॉलर बी रेही चुकी दी आं में रिसर्च कीती दी ऐ में पी एच डी आं ते में रिसर्च बी जो लिखी ओह् में साइंस च ते में इंग्लिश च अपनी रिसर्च पब्लिश कीती वट में मौका मिलने उप्पर जरूर अपनी रिसर्च गी डोगरी च क्योंकि में पानी ग्राउंड वॉटर पानी उप्पर कम्म कीते दा ते में अपनी रिसर्च गी जरूर डोगरी च ट्रांसलेट करियै ते जिस लाके च में ओह् रिसर्च जिस लाके दा पानी में टेस्ट कीता उस लाकै दे लोकें गी जादा कोला दा जादा पता चली सकै उस एरिये दे उस लाकै दे पानी दे बारे च ताहियें में इक लोकल लैंग्वेज़ च डोगरी लैंग्वेज़ च एह् अपनी रिसर्च गी ट्रांसलेट करना चाह्गी होर जेल्लै बी मिगी एह् मौका मिलदा में एह् कम्म जरूर करना चाहन्नीं आं होर मेरा जेल्लै लिखनी आं में ते मेरा फोकस एह् रौहंदा ऐ कि में इक सरल भाशा च लिखां जेह्ड़ी जादा कोला जादा लोकें गी समझ आए अगर में रिसर्च दे गल्ल दे बारे च बोलां ते में इस्सै भाशा गी प्रेफर करना चाह्गी जेह्ड़ी जादा लोकें तक पुज्जे लोकें गी समझ आए लोक जेल्लै उसी पढ़न ते लोकें गी पता चलै कि किस बारे च गल्ल होआ दी ऐ ते जेह्ड़ा में पर्सनल लिखनी आं अपनी डायरी उप्पर जां जर्नल उप्पर ते पर्सनल जेह्ड़ा ऐ ओह् में जे कोई कवता टाइप लिखनी होऐ ते में उसी डोगरी च बी लिखी ओड़नी ते जे कोई गल्ल इंग्लिश च आई जा ते ओह् में इंग्लिश च लिखी ओड़नी ते पर्सनल च ते में अपने मनै दी जि'यां मेरा मन करै में उस स्हाबा लिखी ओड़नी ते इ'यो मेरा तरीका ऐ लिखने दा